साड्ढे घर दे मैंबर न जेह्ड़े मम्मी पापा चार भ्राऽ आं अस भैन कोई नी बाकी तिन जने असें ब्याह् कीते दा जेह्ड़े बड्डे न ओह् जाब करदे न अस इ'यां ध्याड़ी धुड़ी लान्ने हुन्ने ते मेरी फैमिली जेह्ड़ी वाइफ ऐ ओह् घर दे हाउस कीपिंग ते इक बेटी ऐ मेरी बाकी मेरे फ्रेंड न चार पंज सारे अपने अपने लग्गे दे कोई सिंगर न कुछ किश कम्म करदे कोई किश कम्म करदे लग्गे दे सारे अपने अपने बाकी छोटा ब्रदर ऐ ओह् बी अपना प्राइवेट कम्म करदा ओह्दे तु छोटा ओह् बी प्राइवेट ई कम्म करदा ते तिन्नो फैमिली साढ़ी कट्ठी ऐ जाइंट फैमिली ऐ सारे रली मिली रौह्ने होन्ने अस हां जी ते बाकी डै डैडी बी जेह्ड़े न ओह् न जाब करदे न हून रिटायर आई गेदे न बाकी फ्रेंड कुछ सिंगर कुछ कुछ लग्गे दे बचपन च बी अहें स्कूल ठीक रेह्दे स्कूल टैम ठीक हा यारें दोस्तें कन्नै ठीक टैम पास होए दा यार दोस्तें कन्नै साढ़ी बड़ी यार दोस्त अहें अपने भ्राऽ आंह्गर रक्खे दे ते ठीक हे मतलब घरा दा सर्कल ठीक गै चला दा जाइंट फैमिली साढ़ी मस्त ऐ जेह्ड़े बड्डे भ्राऽ अग्गें इक कुड़ी इक मुड़ा जेह्दे ओह्दे वाइफ बी हाउस कीपिंग घर ही घर दा कम्म ही करदे

सारे फैमिली ठीक ऐ मतलब कुछ फ्रेंड बाह्र लग्गे दे अमरीका च किश ओह् स्कूल टाइम दे कुदै किश कुदै किश कुदै लग्गे दे जी ते फैमिली बी ठीक ऐ मतलब हां जी ते बड्डे जेह्ड़े भ्राऽ न ओह् बी गौरमेंट जाब करदे न अस इक जेह्ड़े ध्याड़ीदार आं बाकी मकान बी इ'यां कच्चे गै न पक्के ते है नी जी कटरे च रौह्ने आं ते फैमिली मैम्बर ठीक न छोटा भ्राऽ ते हूनै ब्याहेया उसी जी हो गे दो म्हीने मेरे ब्याह् होए दे हो गेआ सत्त साल ते इक कुड़ी ऐ मेरी बाकी मम्मी न ओह् बी घर ई ऐ सारे परिवार मतलब कट्ठा जाइंट ऐ साढ़ा मकान बी इयां कट्ठी गै कोठी ऐ फ्रेंड अपने अपने ठीक न सारे ठीक ठीक ठाक सब बधिया फोन शोन करदे रौंह्दे हाल चाल पुच्छदे रैंह्दे न ते ठीक ऐ कोई माड़े मट्टे घरै दी प्राब्लम होंदी ऐ ते सारे किट्ठे होई जन्ने कोई दोस्तें पौंदी परेशानी जां कुसै पौंदी ओह् बी ठीक ऐ ओह् कोई कुसै कुसै जरूरत पोऐ सारे कट्ठे होई जन्ने ते स्कूल टाइम ते असें बड़ी गै ठीक गुजारी दी बचपन चा बचपन च अस सारे फ्रेंड किट्ठे स्कूल जन्दे हे अस किट्ठे घर औंदे किट्ठे रुट्टी खानी सब किश कट्ठा ही करदे हे हां ते ठीक ई चला दा अजें धोड़ी उ'ऐ फ्रेंड चला दे किश नमें आए नमें गे ठीक ऐ सारा सर्कल बाकी एह् ऐ परेशानी सारें गी होंदी घर च परेशानी आना बी चाहिदी ते ठीक ऐ सर्कल ठीक चला दा घर दा मां प्यौ दे सिरा उप्पर

ते बस फैमिली साढ़ी खुश रैह्नी चाहिदी मां प्यौ खुश रौह्ना चाहिदे भैन भ्राऽ खुश रौह्ना चाहिदे ते घरै च ख़ुशहालियां ठीक रौह्नदियां न घरै च इक मालाप होऐ ठीक रौंह्दा फ्रेंड कन्नै बी मां प्यौ कन्नै बी भ्राएं कन्नै बी सारा किश ठीक होना चाहिदा घर दे मतलब ठीक ऐ कन्नै जिन्ने फ्रेन्डें कन्नै अस मिलने फ्रेंड बी ठीक मिली गेदे जेह्ड़ा तोड़ तोड़ साढ़ा साथ नभांदे न कोई औक्खी भारी होऐ जां किश होऐ ठीक ऐ म्हल्ले दे जेह्ड़े फ्रेंड न कोई अद्धी राती किसे दी जरूरत होऐ जां किश प्राब्लम बने सारे इकजुट बनी जन्दे कुसै ने बगाड़ी दी नि कुसै ने कोई कुश नि कोई झगड़ा नि अपने ठीक ऐ साढ़ा सर्कल ठीक चला दा दे बाकी रेही गल्लबात मां प्यौ दी बी ओह्के बी दिंदे ओह्के बी दिंदे बड्डा बी दिंदा जियां जिसी जिसी मौका लगदा मां प्यौ दी सेवा सारे करदे बारी बारी जियां सबेरे में कीती सबेरे मी कीती इयां शामी लै बड्डे भ्राऽ जेह्दे फुल्का पक्के दा होऐ उस्सै देना मां प्यौ गी ते बाकी ठीक ऐ घर दा सर्कल चलदा रौंह्दा अपना माड़ा मुट्टा बाकी फ्रेंड न उं'दे मां प्यौ बी ठीक न ठीक जुड़े दे अपने बच्चें आह्ला आंह्गर समझदे असेंगी अपना जिसलै मन करदा उसलै जन्ने जेह्ड़ा साढ़ा मेरा इक फ्रेंड ऐ सिंगर ऐ ओह् बी पी एच डी संस्कृत टीचर लग्गे दा ते ठीक ऐ ओह्दे कन्नै बी बाकी जेह्ड़े दुए साढ़े फ्रेंड ओह् न बी मेरे कन्नै लग्गे दे सारे बाकी इक दुए शा किट्ठे गै इक ही लग्गे दा टीचर गोरमेंट बड़ी अच्छी तरीके कन्नै मतलब रौह्ने अस जिसलै कट्ठे होन्ने सारे फोन शोन करियै इक किट्ठे होई जन्ने अस बाकी ते साढ़ा जगराता होंदा दोस्तां दा जागरन बगैरा करने अस जिस रोज जागरन होंदा सारे कट्ठे होई जन्ने अस ते इक नाइट होंदी कुदै माता रानी दी दया कन्नै सारें दे कट्ठे होने आह्ली बस उस्सै राती च अस सारे मतलब मेल मलाप होंदा

बाकी ठीक ऐ कोई कुसै माड़ी नि कीती कुसै ने ठीक चला दा सर्कल

बाकी फ्रेंड न जेह्ड़े ठीक न तकरीबन सारे ठीक न साढ़े घर दे फैमली दे बी ठीक ऐ वाइफ बी ठीक जुड़ी दी टैम दी रुट्टी टैम दा सब कुछ करा दे मां प्यौ दी साढ़ी बी भ्राऽ दी बी कोई आया गेआ उसी चाह् पानी लेई पुच्छदे घर च इ'यां कोई बाह्र दा परौह्ना आया उसी चाहियै लेई पुच्छना कोई ऐसा नि ऐ फैमिली सारे ठीक न कुसै पानियै बगैर नि जान देना रुट्टियै बगैर नि जान देना साढ़ी वाइफां इन्नी करदियां न ओह् बी बोह्त धन्नबाद ऐ साढ़ा फैमिली दा वाइफ दा जेह्ड़ी अहें ठीक जुड़ी दियां असें बी अपने सैह्रिये कन्नै ठीक रक्खे दा सर्कल सौह्रिये कन्नै बी नी बगाड़ी दी अपने घरआह्ले कन्नै बी नेईं बगाड़ी दी बड्डी गल्ल होंदी लाड़ियें उप्पर लाड़ियां ठीक होन ते घर ठीक रौंह्दा लाड़ियें नि आपूं बिच्चें बनै ते फ्ही थोह्ड़ी न घर ठीक रौंह्दा बाकी ठीक न ठीक जुड़े गेदे होआ दा टैम पास ठीक ऐ थैंक यू